वाव हेडफोन बरें दिसता फॉर आं फंक्शन बी ए फंक्शन सुद्दां बरें आसात सगळें पयशे कितले काय अरे बाबा अडीज हजार रुपया शी खुबच आसा पयशे पूण पूण जाये तर आसलें खरें हेडफोन आसाय सगळें बरें कॉलिटी बी सगळें रेटींग बी सगळें बरें आसा कार्टान कशें करप काय सकयल सकयल येवन बगया आं हा दिसलां दिसलां आं

मागीर आं एड्रेस बी घालूंक जाय न्हय आतां एड्रेस घातलो अमको अमको नंबर म्हजो घातलो नो मोबायल नंबर मागीर पिनकोड पिनकोड जाता म्हजो हां पेडण्याचो चाळीस हा हा घातलो मागीर कांय आसा सकयल मागीर एड टू मागीर एड टू कार्ट करूंक जाय हा एड टू कार्ट केलां एड टू कार्ट केलां मागीर आयलो काय कार्टान बगुया आं फाटीं आयलें मागीर कार्ट खंय आसा खंय आसा आं ए पळय सकयल आसा दिसलां दिसलां कार्टान गेलें आयला काय हेडफोन कार्टान येवंंक तर जाय खरो एड तर केल्लेलो मी सकयल सकयल बगुया हां हां आयलो आयलो बाये जावं बाये जालो तर सगळें